हलो हा मां ज्योती थी ॻाल्हायां अच्छा मूंखे त पतो कान्हे को की तव्हां ॾेई विया आयो तव्हां किथां केरु था ॻाल्हायो अच्छा त मां ॿाहिरि वेई हुयमि मूंखे जानकरी कान्हे की तव्हां कॾहिं ॾेई विया हुआ अच्छा मूंखे जानकारी कान्हे की मां दुकान ते वञा त मां ॾिसां थी पेई पोइ मां ॿुधायांव थी जी अच्छा त हा हा त हिकु कमु कयो मां दुकान ते पहुचा त मां दुकान ते ॾिसां थी पेई नईं जेकी ड्रेस ॾेई विया आयो त मां उहा बि मां सुबी करे ॾियांव थी पेई ऐं जेकी पुराणी फ़ाटल अथव न त उहा बि खणी अचा उहा बि ॾिजो त मां हुन खे बि सिलाई करे करे सही करे ॾेई छॾंदीमांव अच्छा रेट हुन जो हा हुन जो हिक ड्रेस जो जी हिक ड्रेस जो ॿ सौ रुपया वठंदीमांव हाणे महिनत बि त लॻे थी पेई सिलाई सुबा त उहा महिनत त लॻे थी पेई न त ॿ सौ कोई वधीक त कान्हे व हाणे एतिरो चयो था पिया त ठीकु आहे त हाणे समुझी पवंदासीं हाणे वञा मां पहिरियूं सुभा सुभी करे पोइ मां तव्हांखे ॿुधायांव थी पेई मां ॾिसंदमि पहिरियूं हा कपिड़ो ॾिसां कीअं आहे घणो आहे छा आहे मां ॾिसंदमि तंहिं खां पोइ ई त मां तव्हांखे ॿुधाईंदमि न इएं मां तव्हांखे पहरां कीअं ॿुधायां तव्हां अठ ॾह ॾींहं पहरियूं ॾेई विया आहियो ॾिसां काथे पियो आहे कपिड़ो कीअं आहे मां तव्हांखे उते दुकान ते पहुचंदमि पहुचण सां मां तव्हांखे ॿुधायांव थी पेई की तव्हांजी ड्रेस किथे पेई आहे कीअं ऐं तव्हांजी अॻोपो फ़ाटल वारी बि ड्रेस मां सुभी करे ॾियांव थी पेई इहो तव्हां हिकु कमु कयो तव्हां हिकु कलाक खां पोइ अचो मु हा मां दुकान ते पहुचंदमि कलाक खनि में तव्हां अची वञो जी मां तव्हांखे उहा ॿिनि कलाकनि में ॾेई छॾंदीमांव जी जी हा ठीकु आहे